हांवें ऐमजोना वयल्यान स्कूल बॅग ओर्डर केल्ली प्रायम मेबरशिप आसल्या कारणान म्हाका फास्ट डिलिवरी मेळ्ळी आनी डिस्कांवटय मेळ्ळो बरी स्वस्त मेळ्ळी म्हाका बॅग आनी बॅगेचो कलर जो म्हाका इमेजिन दिसतालो ताचे परी सुदां बॅगेचो कलर एकदम बरो आसा आनी म्हजो चलो जो आसा जाका ही हांवें बॅग ओर्डर केल्ली ताका तो खूब आवडलो तो कलरय आवडलो आनी ताचेर जे कार्टून आसा ते ताचे एकदम फेवरेट कार्टून आनी बॅग आसा ती स्पेशियस आसा आनी खणय आसा भरपूर बरी आसा बॅग